मां पंहिंजे जीवन जे इहा स्कूल ऐं कम जो शिड्यूल में मां पंहिंजे गाना मां पंहिंजे ॻाइण जे लाइ ॾाढो मतिलबु अ ॾाढो सोचे सम्झे करे सभु कुझु कंदी आहियां जेके मां अ स्कूल अ स्कूल वेंदी आहियां त स्कूल वेंदे टाइम बि मां अ गाना ॿुधंदी ॿुधंदी वेंदी आहियां उनखां पोइ मां घरु अची करे आराम करे रोटी वोटी खाई करे उनखां पोइ मां शाम जो कलाकु ॾेढ कलाकु मां पंहिंजे अ ॻाइणु अ सिंगिंग खे ॾींदी आहियां हिकु अंकल आहिनि पासे में जेके उहे मूंखे अ रियाज़ु कराइण में हैल्प कंदा आहिनि उनखां पोइ मूंखे इंस्टूमैंट लाइ ॿुधाईंदा आहिनि के तू हीउ इंस्टूमैंट वठी आ उहो इंस्टूमैंट वठी आ के तूं वॼाइणु जीअं सिखी उनखां पोइ मां कमु कंदे कंदे बि गाना ॿुधंदी आहियां मूंखे सिंगिंग जो ॾाढो ई शौक़ु आहे हिंजे सिंगिंग खे जेतिरो थी सघे टाइम ॾियण जी कोशिशि कंदी आहियां बल्की पर बि बिज़ी सडूल आहे उन में थोरो घटि वधि टाइम मिलंदो आहे पर कलाकु ॾेढ कलाकु त मां ज़रूरु कढंदी आहियां जीअं की मां थोरो सिंगिंग में अॻिते वधी सघां